गायन में साँस साँस को रोकना और बहुत अच्छी भूमिका है क्योंकि बिना साँस जब अगर हम गाने के बीच में अगर साँस लेते हैं तो वो भी गाने के अंदर रिकॉर्ड हो जाती है लोगों को सुनाई देती है तो हमें साँस के लिए एक्सरसाइज करनी पड़ती है साँस को रोकने के लिए एक्सरसाइज करनी पड़ती है जिससे हम लंबे टाइम तक जो कोई रागे हैं वो गा सकते हैं या किसी गाने को लंबा लेना है तो हम ले सकते हैं तो साँस लेने के बारे में हमें गाने गाने में बहुत अच्छा ध्यान रखना होता है और इसको सुधारने के लिए लोगों को साँस ब्रीथिंग एक्सरसाइज आती है या अनुलोम विलोम करना चाहिए जिससे बहुत टाइम तक साँस को अंदर होल्ड करके रख सकते है और उसको लंबे टाइम तक छोड़ते हैं जिससे साँस लेने की एक्सरसाइज़ तो उनको करनी पड़ेगी अगर उन लोग नहीं करते हैं तो वो कभी गा नहीं सकते एक अच्छा गायक कलाकार तभी होता है जब वो अपनी साँस को कंट्रोल कर सकता है अगर अपनी वो साँस को कंट्रोल नहीं कर सकता तो वो अच्छा गायक कलाकार शायद नहीं बन सकता है तो हमें साँस को इसका इसको सपोर्ट करने के लिए किसी भी इंसान को गाने से पहले अच्छे से ब्रीथिंग ले लेना चहिए जिससे वो अच्छे से गा सकें